ہاں آپ آٹو والے بول رہے ہیں کیا آپ ہمیں دربھنگہ اسٹیسن تک پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنا پیسہ لیتے ہیں کرایہ تین ہزار بہت ہو گیا ہم تو پندرہ سو میں جاتے ہیں تین ہزار کیسے ہوگا ہم ہر بار جاتے رہتے ہیں یہ فرسٹ بار تھوڑی نا ہے

کچھ تو کم کیجیے گا ایسے تھوڑی ہوتا ہے تھوڑا بہت تو کم کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے بغل بغل کا جو ہے وہ تو پندرہ سو میں لے جاتا ہے کچھ تو کم کیجیے گا اتنا میں تو نہیں ہو پائے گا کچھ کم کیجیے نا میڈم ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا تیل خرچہ ہوتا ہے گیس بھرا جاتا ہے ہم کو پتہ ہے پھر بھی کچھ تو کم کیجیے گا تین سے چار آدمی جائے گا ہاں شاید

تین ہزار کچھ کم کیجیے نا دیکھیے تھوڑا سا کم کیجیے بار بار ہم آپ ہی کے

ہر بار ہم آپ کے ہی گاڑی بر جاتے ہیں کچھ تو کم کیجیے گا تبھی تو جائیں گے کم تو کرنا پڑے گا نا اتنا زیادہ نہیں مطلب کوئی لیتا ہے جتنا آپ لے رہے ہیں سب پندرہ سو لیتا ہے دو ہزار لیتا ہے ایسی ہی لیتا ہے آپ تو تین ہزار بتا رہے ہیں بہت ہو گیا یہ تو یہ تو زیادہ ہو گیا نا بتائیے کچھ پندرہ سو میں چلیے گا پندرہ سو میں نہیں جائیے گا چلیے نا پندرہ سو میں تو ہر کوئی جاتا ہے کاہے نہیں جائیں گے پچھلی بار تو آپ گئے تھے پندرہ سو میں گئے تھے آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ گئے تھے پچھلی بار پندرہ سو میں ہی گئے تھے غلط فہمی ہم کو نہیں ہوا ہم آپ سے ہی جاتے ہیں ہر بار آپ کے ہی گاڑی پہ جاتے ہیں آپ بھول رہے ہیں پلیز کچھ تو کم کیجیے

پچیس سو میں نہیں نہیں اتنا نہیں ہوگا